ڈاک ٹکٹ اور اُس کے چٹانیں اُن تمام چیزوں کو جمع کرنے کی ہم کو بچپن سے بہت شوق تھا اور ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی بھی رسالہ آتا یا کوئی بھی میگزین آتی تو اُس سے ہم لوگ ڈاک ٹکٹ لے لیتے اور جمع کر کے رکھتے تھے خاص طور رکھتے تھے اور اُس سے بہت سی چیزیں ہماری ثقافت ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ اِس سے پتا چلتی ہے چاہے وہ ڈاک ٹکٹ ہو یا پھر اور کسی ہو اُن ساری چیزوں سے ہمارے پرانے روابط ہیں جو کہ ہماری تاریخ کا پتہ دیتے ہیں اور ُس کے علاوہ ہماری تہذیب ہماری ثقافت اُس سے جڑی ہوئی ہے یہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا اور اُس کو اُس طرح سے رکھنا یہ بچپن سے ہمارا شوق تھا جب ہم اپنے تعلیمی مشاغل میں مشغول رہتے تھے تو کوئی بھی رسالہ آتا تو اُس سے ہم ڈاک ٹکٹ نکال لیتے اُس کے علاوہ اُس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اُس کی اہمیت کو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے اِن چیزوں کو جمع کرنے کا